دہلی میں میڈیا جو ہے بہت اچھا کام کرتی ہے تندرستی صحت کے لیے اس کے لیے تو اویرنیس بہت زیادہ کرتی ہے کہ آپ کو صبح اٹھنا چاہیے صبح اٹھ کر یہ کام کرنا چاہیے جلدی سونا چاہیے اور جلدی صبح اٹھنا چاہیے دیر سے جلدی سونا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے صبح اٹھ کر ایکسرسائز کرنا چاہیے اور طرح طرح کے اب جم وغیرہ کرنا چاہیے اور ادھر ادھر چاروں طرف گھوم کر اپنے ایکسرسائز کم سے کم دس پندرہ منٹ تک ایکسرسائز کرنی ہی چاہیے صبح اٹھ کر گھاس میں ٹہلنا چاہیے اور ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے خوش رہنا چاہیے یہ دہلی میں میڈیا کا یہ کام تو بہت اچھا ہے دوسرے کام ہوں نہ ہوں لیکن ہیلتھ کے لیے جو ہے جنرل ہیلتھ کے لیے اویرنیس کا تو بہت اچھا رہتا ہے پبلک کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے چاہے کسی چیز کے لیے کرے یا نہ کرے لیکن ہیلتھ کے بارے میں کونسیز بہت ہے اویرنیس اچھا ہے اس کا کہیں بھی چلے جاؤ دہلی کے اندر چھوٹے چھوٹے پارک میں انہوں نے ایکسرسائز کی مشینیں لگا رکھی ہیں آپ کہیں پہ جا کے اپنے جم کریں آرام سے بچے ہے چھوٹے ہیں بوڑھے ہیں کوئی بھی ہو سب کے لیے انہوں نے مشینیں لگا رکھی ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی مشینیں لگا رکھی ہے بڑے بڑے پارک ہیں ہر پارک کے اندر چھوٹی چھوٹی مشینیں لگا رکھی ہے